بچوں کو اچھے سے اچھے تعلیم اور سکچھا دینی چاہیے جو انسان کبھی کوئی بھی کام کر کر سکتے ہیں بچوں کو بھی تعلیم دینے وہ اپنے کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرتے اور وہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بچوں بچوں کے اندر اگر تعلیم ہوگی تو وہ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بت اسکول میں قرضوں اور واپسوں کو بارے میں پڑھانے پڑھانے کی ضرورت تو بہت ہی لیکن اس پہ بھی دھیان دینا چاہیے اور اچھے پڑھانا چاہیے اس کو ان کے نصاب میں شامل کرنے سے کیا بہت سے فائدے ہوں گے اور اس میں شامل کریں گے تو بہت سے فائدے ہو ہوں گے اگر بچے کی اگر دماغ پہ اگر زور ڈال زیادہ زور بھی نہیں ڈالنا چاہیے بچے گھر پہ بھی چیز پڑھ لیتے ہیں تو اس کو یاد ہو جاتا ہے بچہ کا دماغ بہت ہی نازک ہوتا ہے اگر وہ بچے میں کوئی بھی چیز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جلدی سیکھ جاتے ہیں اگر جس جیسے دھیرے دھیرے عمر بڑھتی ہے تو وہ جلدی اس کا ذہن کام نہیں کرتا اور جتنا بچہ میں وہ کوئی بھی چیز یاد کرنے میں اگر کوشش کرتے ہیں کوئی بھی چیز بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جان لیتے ہیں لیکن اگر وہ بڑھاپے میں اگر کوئی بھی چیز جاننے کی کوشش کرے تو مشکل ہے اور پڑھنے میں بھی مشکل ہے اور جو نہیں پڑھ پاتے ہیں بچے کو اچھے سے اچھے تعلیم اور تربیت دینی چاہیے اگر اس کو اچھے سے اچھے تربیت دیں گے تو ہمارے یہ ہمارے سماج میں ترقی ہوگی بچے کو اگر پڑھائیں تو اسے اچھے صحبت میں رکھیں گندے ماحول سے ہٹا کر اچھے سے اچھی صحبت میں رکھنا چاہیے کیونکہ صحبت کا زیادہ اثر ہوتا ہے بچوں پر اگر بچے کو اچھی صحبت میں رکھیں تو وہ اچھا بنتا ہے اگر غلط صحبت میں رکھیں تو وہ غلط بنتا ہے بچے کی اگر صحبت اچھی ہو تو وہ وہ اکثر بچے کو اکثر جو بھی چیز ہوتا ہے وہ کام کرنا چاہیے اور نماز بھی پڑھنا چاہیے بچے کو اکثر نماز پڑھانا سکھانا چاہیے اکثر بچے اچھے بنیں گے بچے کو غلط سنگت سے دور رکھنا چاہیے اور غلط چیز کو استعمال کرنے سے منع کرنا چاہیے اس کو اچھے سے اچھے چز کو استعمال کرنے کے لیے سیکھنا چاہیے اگر بچے کو غلط چیز کا عادت لگے گا تو وہ اکثر غلط چیز میں ہی اور زیادہ تر اسی لیے بچے کو اچھے سے اچھے سکچھا اور تعلیم حاصل کروانا چاہیے اور اسے کسی بھی چیز کوئی بھی کام کرنے میں حصہ لینے دینا چاہیے